जय हिंगलाज माता दादा मूंखे ना पंजाहु माण्हुनि जी रोटी घुराइणी आहे त महिमान अची वञ हिकदमु त तव्हां मूंखे कुझु हिन हेतिरो वॾो ऑडर ॾियण ते तव्हांखे मूंखे कुझु डिस्काउंट ॾींदा छा हुन ते कुझु मूंखे बिल में या जेको मां तव्हांखे ॾियां हुनमें कुझु मुंहिंजे लिहाज़ रखंदो छोजो पंजाहु माण्हुनि जी रोटी आहे त हाणे हिकदमु अची विया आहिनि ऐं उहे त मां तव्हांखां रोटी घुराईंदो रहंदो आहियां पर हाणे पंजाहु माण्हू अची वेया आइन त थोड़ो लिहाज़ु रखो मुंहिंजो मां तव्हांजो तव्हांसा लॻभॻि हर ॿिए ॾींहुं कुझु न कुझु घुराईंदो रहंदो आहियां त तव्हां ॾिसो कुझु ॾेई सघो ॾाढी महिरबानी थींदी ऐं पाण तव्हांखे जेके बि भाॼी सम्झ में अचनि ॿ टे उहे तव्हां भली पंहिंजे विझी छॾिजो हुनमें काई दिक़त कोन्हे पर थोरो ॾिसो लिहाज़ु रखो थोरो मूंखे कुझु पैसे जी मतिलबु रिआयत ॾियो त मां हुनखे ऑडर खे पूरो करे ऐं तव्हां ॾेई सघिया त ठीकु आहे दादा न त बुरो न मञिजो वरी तव्हांसां गॾु वारो जेको आहे उहो बि मूंखे वरी डिस्काउंट ॾिए थो त हाणे तव्हां ॾिसो तव्हांखे छा करिणो आहे जय हिंगलाज माता